जब मैं एक बार पनीर की सब्ज़ी बना रहा था तब बनाने के बाद जब मैंने उस सब्ज़ी को बनाने के बाद चखा तो उसमें थोड़ा मसाले काफ़ी कम थे नामक काफ़ी कम था जो मुझे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर रहा था तो उसको फिर सही करने के लिए मैंने उसमें फिर से थोड़े बहुत मसालों का उपयोग किया जो ज़रूरी मुझे लग रहे थे कि जिसको मेरको यू उपयोग में लाना चाहिए थोड़ा जो नामक मुझे कम लग रहा था मैंने उसको भी उसमें थोड़ी मात्रा में और डाला उसके बाद मैंने उसको काफ़ी देर तक थोड़ा और पानी डाल के उसमें चौड़ाया ताकि वो और अच्छे से पक पाए उसके बाद जब मैंने उसको फिर से चखा तो वो मेरे अनुसार बिल्कुल अच्छा बन चुका था